चित्रां काडपाक म्हल्यार म्हजी सवंय बट जायते फावटी अशेय बी दीस येयल्यात की म्हाका चित्रां काडपाक वाज आयलो त्या दिसांनी हांव सारकें चित्रां काडपाक बंद तशें केलें

अशें दिसक लागलें की चित्रां काडून कसलो फायदो जे ते चित्राची वाव वालोर करनात पूण तरी पासून जायते फावटी हांव बेस्तेंच बसून आसतना म्हाका सारको वाज येता तेन्ना हांव अशी अशीं बारीक बारीक चित्रां करता आनी

तशें चितंनात की चित्रां काडप म्हणल्यार वायट कशें चित्रां काडप वायट अशें न्ही आनी चित्रां काडप म्हणल्यार टायमपासूय न्ही चित्रां म्हटल्यार जें आमकां आमच्या भितर आसा तें आमकां दाखोवपाक जाय अशें जाका आमी इमेजिनेशन पासून म्हणपाक येतात नाजाल्यार जें कितें आमच्यानी दुसऱ्यांक सांगक जायना तें आमी चित्रांतल्यान काडून दाखयतात जेन्ना म्हाका चित्रां काडपाक वाज येता तेन्ना

चिंता में चित्रां काडपाक कसलो फायदो ना आनी चित्राक कसलो वालोरूयच ना तेन्ना म्हाका कळ्ळें चित्रां काडपाक बरें म्हणन चित्रां काडप खूब अशीं आर्टिस्टां कितलीं फेमस जाल्लीं तांची चित्रां आख्ख्या संवसारांत घुंवतात सगलो सवसारांतलो लोक तांकां वळखतात तेजे चित्र कडच्यान तेन्ना लायक म्हाका एक मोटिवेशन असो मेळ्ळो आनी तें मोटिवेशन हांव मोनान दवरून हांवें परतून चित्रां काडपाक थारायलें आनी आतां हांव केन्ना केन्ना बेकार आसता नाजाल्यार केन्ना केन्ना म्हजे कडेन कांय काम आसना करपा तेन्ना हांव चित्रां काडटा आनी असो म्हजो टायम यूज करता चित्रां घडये हांवे कोणाक दाखयपाक वचना पूण तरी पासून चित्रां काडून हांवें म्हणूंक येता ते म्हजे मतींत आसा तें हांवें चित्रांतल्यान दाखयलां कशें आनी जी लोक आर्टिस्ट बी आसतात तीं तांकां सदांच अशें म्हणटात जें की तें ती सांगक दुसऱ्यांक सांगक पावनात ती ते चित्रांतल्यान सांगतात अशे तरेन हांवय चिंतां जें कितें म्हज्यान दुसऱ्यांक सांगूंक येना नाजाल्यार म्हजे ती समजनात जाल्यार हांवें तांकां ते चित्रांतल्यान दाखयूंक येता

तशें करून चित्रांत काडून

एक आर्टिस्ट कशें जावंक शकना पूण म्हजे भितर ताजें जे म्हजे मतींत आसा तें हांवें दुसऱ्यांक दाखोयवंक शकता देव बरें करूं